मुंहिंजे घुमण फिरण जा घणा ई कारण आहिनि मिटी माइटी में विहांव शादियुनि में असांजा त वधीक रिश्तेदार ॿाहिरि था रहन दिल्लीअ खां ॿाहिरि जिनमें वञिणो पवंदो आहे इन्हीअ जे अलावा पहिंजो बि मन ॿिया सुठा धार्मिक स्थान जिते घुमी सघिजे थो उते वञण जो पंहिंजे परिवार सां असांजे परिवार जा नंढा ॿार बि जिद कंदा आहिनि की नानू यहां ले चलो दादू यहां ले चलो उननि सां गॾु बि वेंदो आहियां पंहिंजे दोस्त दोस्तनि सां बि सर्कल ठातल आहे जन सां गॾु असां घुमणु वेंदा आहियूं घुमण लाई हिंदुस्तान में तमामु जॻहियूं आहिनि माण्हू सॼी उमिरि घुमदो रहे तॾहिं बि तव्हां पूरो हिंदुस्तान कोन्ह था ॾिसी सघो हिक खां हिक खूबसूरत शइ घुमण जो उत्तर भारत में घुमण जो पंहिंजो ई मजो आहे त दखिण भारत में घुमण जो पंहिंजो ई मज़ो आहे पहाड़नि ते घुमण जो पंहिंजो मज़ो आहे त रेगिस्तान में घुमण जो पंहिजो मज़ो आहे अलाए केतिरा हंदि असां घुमी चुका आहियूं केतिरा हंधि असांजा रहजी विया आहिनि जेके बचंदड़ जिंदगीअ में घुमण जो तमन्ना आहे